रेस्टोरेंट

जी क्या खाना था आपको जी और

ठीक है

चौमीन कौन सा चाहिए आपको पनीर वाला चाहिए या सिंपल वाला चाहिए पनीर चौमीन का सौ रूपया लगेगा नहीं नहीं उतना

नहीं जो आपका होगा उ जो सॉस मिलेगा जी जी नहीं नहीं उतना आप फ़िर आपके वहाँ पहुँचाना भी न पड़ेगा तब रेट फिक्स है उसमें न न इसमें इसमें रेस्टोरेंट में यही रेट है पनीर का डेढ़ सौ

आप क्वायलिटी भी देखिएगा न क्वायलिटी भी होता है अदर क अदर रेस्टोरेंट का देख लीजिएगा मेरे रेस्टोरेंट का देख लीजिए क्वालिटी देख लीजिएगा आप जो हम क्वालिटी देंगे जो हम देंगे वह कोई और नहीं देगा नहीं नहीं नहीं हम आपको बोले न ज जो क्वैलिटी हम आपको खाने म देंगे वह कोई और नहीं देगा पूरा बेगूसराय में भी

पक्का मसरूम वही ढाई सौ है देखिए हम आपको बोल ही दिए है क्वैलिटी भी कुछ होता है आपको एकदम शुद्ध खस खाना देंगे एकदम लूटने की बात नहीं है आपको खाना ठीक से दे रहें हैं वह लूटने का कहाँ इसमें बात आ रा नहीं नहीं मिला लीजिएगा न सस्ता में इससे सस्ता कहाँ पर मिलेगा मशरूम है भाई हेलो ठीक है ठीक है